औ आं खोनाबाय बिग्राइ बिथांनिखौ बिग्राइआ सासे जोबोद मुंदांखा गित खनगिरि बिथाङा जेब्ला जोंनि ओरै ओनसोलजों फैदोंमोन बिथांनि गित खनायखौ आं लाइफआव फार्स्ट टाइम आं नुदों बिथांनि मोगा मोगि गित खननायखौ आं लाइभ नुदों बिथाङा जोबोद मोजां खनो बिथांनि गित खननाया मानसिफोरनि गोसोखौ गोजोनग्लाय होयो आरो बिथांनि जि हारिनि मिथिंगानि रमनटिक सिनिबा मोजां मोनलायनायखौ लानानै गित खनाय बे गित खनाया जोबोद मोजां बिथांनि जेब्ला बिथाङा गित खनो अब्ला बिथांनि गितखौ खोनासंनो आं गोसो जायो आंल' नङा बयबो गोसो जायो खिन्थु आंनि सय्स आं लाइभ नुनाया जाबाय बिग्राइ बिथां बिग्राइ बिथाङा जोबोद मोजां गित खनगिरि बिनि गाराङा मिलौदो आरो बियो जोबोद मानसिफोरनि गोसोखौ गोजोन होनो हायो आरो आं दाबो बिग्राइ बिथांनि गित खननायखौ लाइभ खोनासंनो लुबैयो आरो बिथाङा जोंनि ओनसोलजों फैगौबा फैगौबा आं मालाबा मालाबा नेनानै थायो नाथाय बिथाङा समनि फाखनाव फैनो हाया नाथाय बिथाङा जे जेब्ला गित खनो अब्ला मानसिफोरनि गोसोआ बिदिनो मोजां मोनो सोरनिबा गोसोआव नाङो सोरनिबा गोसोआ मोजां मोनो बिथाङा जोबोद गित खननो गोरों सासे आखा फाखा मानसि बिथाङा सिगांनि आरटिस्ट सिगांनिफ्रायनो बिथाङा गित खनबोदों सिगांनि सिंगार गित खनगिरि बिग्राइ बिथाङा जोबोद मोजां आं लाइभ नुनाया बिग्राइखौ फार्स्ट टाइम बिग्रायनि खननायबायदि आं रावनिबो गितखौ आं मोजां मोना बिग्राइ सारा जोबोद मोजां गित खनो बिनि गित खनाया ओरैबायदि जायो जे सिनिबा गोसोखौ हलुबनानै बे सिनिबा गोसो बिनि मेथाइया सिनिबा गोसो अनथराव नांनानै जे गोजोन होयो बिनि गितना जोबोद मोजां जायो दुखु नांथाव गित खनो आरो बेबायदिनो हारिनि मोजां गित खनो सिनिबा गोसो बायफ्लेनायखौ लानानै गित खनो बिग्राइ गित खनगिरि बिथाङा जोबोद मोजां बिनि लाइभखौ आं दाबो नायनो लुगैयो आरो सिगांबो बिनि लाइभखौ आं फार्स्ट टाइम नुदों